डाक्टर जी केह् हाल चाल न अच्छा मैं थआढ़ी डेंटल दी क्लिनिक ऐ दन्दे आह्ली अच्छा अच्छा सर मेरे थुआढ़ा पेशेंट बोल्लै ना मैं पैह्ले बी आए दा हा दरअसल मेरे दन्दे प्राब्लम ऐ बड़ी होआ दी ओह् जिसलै मैं रुट्टी खन्नां गर्म रुट्टी नि खान होंदी सराके जंदे ते ज्यादा ठंडा पानी बी नि पीन होंदा ऐ हां सनाओ हां कोई लाज

अच्छा थुआढ़ी क्लिनिक किन्ने बजे खुलदी फीस बगैरा बी सनाई ओड़ो सारा किश अच्छा फीस पंज सौ रपेआ ना ठीक ऐ नंबर शम्बर लखाना पौना नि थुआढ़ै श

अच्छा ते नांऽ नंबर लिखी ओड़ो तुस मेरा आऊं कल आन्ना कि बड़ी मुश्कल होई दी मैं ना रोटी खलोंदी ऐ कन्नै कुंदा कुंदा लग्ग दा मिकी दाढ़ें एहदा बी कोई सनाएयो फ्ही आई आई

पैह्लें बी दित्ती तुसें दवा ओह् ओह्दा फर्क नि हा होएया मिकी अच्छा फ्ही बी नेईं होएया फर्क तां पर्चियां रक्खियां न मैं महाराज

अच्छा अच्छा बाकी इ'यां ठीक न उयै चूना ओह् पीला पीला ओह् लग्गा दा काला काला कुंदा बक्खरा लग्गा दा दाड़ें'ई हां ते फ्ही ओह् ना रुट्टी खलोंदी ढंगै पानी बी गर्म गर्म गर्म गर्म सब्जी चौल किश बी नेईं खाई सकदा ऐ ठंडी करनै पौंदी फ्ही आस्ता आस्ता तैलु ज्यादै पानी बी नि पीना होंदा ठंडा हां ते फिर अगर कोई मिट्ठी चीज खानी होये जि'यां कोई बर्फी बगैरा एह् ते खलोंदी गै निं ऐ हां ऐ उ'यै ना फिर मैं पुच्छी लैन्ना डाक्टर होरें गी अपाइंटमेंट आस्तै पुच्छी लैन्ना महां किन्नी तरीक औचै इ'यां अज्ज हून लेट होई गेदे हून गड्डियां नि थ्होनियां ते कल आई जन्ने सवेरे थुआढ़े कोल सर पैह्ला ने'आ नंबर लाई ओड़ेयो निं साढ़ा हां नंबर लिखी ओड़ो तुस मेरा नांऽ तुसेंगी सेई ऐ पैह्ला नंबर आइया चलो जल्दी होई जाना कम्म ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी चलो शुक्रिया जनाब